ہیلو السلام علیکم آپ ڈاکٹر فردین بات کر رہی ہیں جی میں حمیرا بات یہ ہے کہ میری طبیعت خراب ہے تھوڑی سی اور جی وہ یہ کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے رات میں میں نے ڈنر کیا اس کے بعد رات میں میں نے ڈنر کیا اس کے بعد مطلب میں سو نہیں پائی صحیح سے میرے پیٹ میں درد ہو نے لگا اور کافی دیر دیر سے نہیں سوئی جی تھوڑا سا تو کی تھی کیوںکہ میری میرا پسندیدہ کھانا تھا تو میں بریانی اور بٹر چکن قورمہ اور تندوری روٹی ساتھ میں جی جی جی جی جی جی میں لیٹ گئی تھی جی جی جی جی جی ان شاء اللہ اور اگر ٹھیک نہیں ہوا تو جی جی جی ایڈریس بتا دیجیے جی جی جی جی جی جی جی ان شاء اللہ اوکے تھینک یو اللہ حافظ اسلام